हैलो उबेर ड्राईवर हा अ अ सर मां न ऑटो बुक करायो आहे ओला ऑटो बुक करायो आहे मोरनिंग साढे सते बजे विवेकानन्द कॉलेज जे लाइ हाणे ओॾीमहिल ऑटो में ॿ मिंट ॾेखारे पियो की ॿीं मिंट में ऑटो अची वेंदो पर मां साढे सतें बजे खां वठी करे वेट करे रही आहियां इंतज़ारु करे रही आहियां अञा ताईं आयो कोन्हे ऑटो ऐं हाणे अठ थियण ते आहिनि मां अधि कलाक खां हिते वेट करे रही आहियां मूंखे कॉलेज में ऑलरेडी लेट थी चुकी आहे त इहो सुठो न आहे तव्हांजी सर्विस में थोरो ख़राबी ख़राबी थी लॻे पयी त छा प्रोबलम आहे ऐं छाजे करे एॾो टाइम तव्हां खे लॻो आहे अचण में मूंखे मेप में त सिर्फ़ु ॿ मिंट खां पंज मिंट जे विच में ॾेखारे रहियो हुयो पर हाणे अधि कलाकु अची थी रहियो आहे त मूंखे प्लीज़ तव्हां अचणु वारा आहियो की न अचणु वारा आहियो छा थियो आहे कहिड़ो प्रोबलम आहे मूंखे एक्जेक्टली ॿुधायो